आमच्या भारतांत हिंदू मुसलीम क्रिश्चन बौद्ध सीख अशे जायते तरेचे लोक एकठांय रावतात आनी तशेच आमी आमचे उत्सव व्हड हितून मनयतात जशे की चवथ अ चवथ ईद नातालां अशे खुबशे उत्सव आसा ते आमी बरे तरेन मनयता आनी ताका लागून आमच्या भारतांत भेदभाव नासतना आमी एकामेका कडेन येता वयता सणां खातीर आनी बरे तरेन रावता तशेंच नातालांक आमी तेच्या कडेन वयता चवथीक तीं आमचे कडेन येता आनी आमी बरे तरेन लोक मिसळून आसात ताका लागून आमच्या भारतांत झगडीं बिगडीं तशीं कांय जायना आनी बरे तरेन आसता आमी